रुजारियो फेर्रांव वालेंद्र रोड्रिगीस केजी डिमेलो डॅनझील वाझ देवरीता कारवालो पेरबेत्वा गोम्स जोकिना पेरेरा जोशवा फेर्नांडीस ऑश्कर इबेलो मायकल मिस्किता मारियो डिकोस्टा एडविन फिग्रेडो ग्रेगोरी डिसा सावियो कास्तेल आग्नेलो डिसुजा